आजकल जो व्यवसाय कर रहे हैं मैं उनके लिए एक बात बताना जानती हूँ अगर आपको मतलब आपकी व्यवसाय के बारे में दूसरे लोगों तक आपकी व्यवसाय को पहुंचाना है तो उसके लिए विज्ञापन की ज़रूरत होगी अगर आप पैसों के माध्यम से विज्ञापन कर सकते हैं ये तो एक अच्छी बात है लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है तो आप आपकी क्षेत्र में जो लोग हैं मतलब जिनका ज़्यादा काम नहीं है ओ बैठे बैठे रहते हैं जोड़ा थोड़ा गरीब हैं उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं है आप जो बनाते हैं उन कुछ लोगों को ये दे दो मतलब आपकी प्रडक्ट उनका व्यवहार करने के लिए दो ओ आपके प्रचार करने लग जाएंगे कि ये ऐसे या हो गया ऐसे हो गया जिसकी वजह से आप कि जो मतलब जो आप जो बनाते हैं उसके बारे में दूसरे लोगों को पता चलेगा और एक मैं बात बताती हूँ कि आपके अंदर में मतलब जो आप बना रहे हो उसके नीचे बहुत सारे लोग काम करते होंगे मतलब ये बनाने के लिए ओ बनाने के लिए इसके लिए आप जो जो जो लोग को रखे हो उनको भी खुश करना सीखो मतलब उनको जो आपकी द्रव्य मतलब जो पदार्थ हो रहा है उससे कुछ दो उनको उनकी घर का समस्या आप सुलझाओ ऐसे करने से क्या होगा ओ आप पर ट्रष्ट करने लगते हैं मतलब विश्वास करने लग जाएंगे जिसकी वजह से आपकी जो पदार्थ है ओ ज़्यादा बिकने शुरू हो जाएंगे और आपकी जो कष्टमर आ रही है मतलब आपकी आपसे जो लेने खरीदे लेने में आ रही है लो जो लोग उनको बहुत अच्छा बर्ताव दिखाओ जैसे कि उनसे ज़्यादा अच्छे से बात करो और पहले अगर तुम व्यवसाय कर रहे हो ओ तुम्हारा जो द्रव्य है जो मार्केट में मतलब व्यवसाय जहाँ करते हैं मतलब जिस जिस द्रव्य आप जिस फील्ड में हो उस फील्ड में आपकी द्रव्य को ज़रा कमी कम करो जिसकी वजह से लोग आपसे खरीदना चाहते हैं चाहेंगे और एक बात अगर आप चाहते हो क्या द्रव्य ज़्यादा से ज़्यादा बिके तो आप इस ज़माने में अच्छे वाले प्रडक्ट बनाओ आज अगर कोई अच्छा नहीं बना रहा है इसलिए जो अच्छा बनेगा मतलब जो बनाएंगे ओ वही प्रडक्ट ही चलेगा बुरा प्रडक्ट मतलब जो खराब प्रडक्ट हम लोगों को लूट लेंगें ठग लेंगे ऐसे वाला प्रडक्ट आजकल नहीं चल रहा है ये एक जानने वाली बात है और जो मैंने वो बताई और उस सबको अगर आप मानेंगे तो ज़रूर आपकी विज्ञापन और अधिक लोग तक आपकी व्यवसाय पहुंच जाएगी